हांवें ह्या दिसांनी जायते भुरग्यांक गेमी खेळटा तें पळयलां म्हणल्यार तांच्या फोनार ही गेम आसुकूंच जाय ती म्हणल्यार फ्री फायर पबजी ईफुटबॉल ह्यो सगल्यो गेम तांच्या फोनार आसता आनी खेळटात ती चड म्हणल्यार आतां रिसंटली न्यू गेमूय आयल्यार म्हणल्यार वुकोंग जातूंत एक मंकी किंग आसता सो आनी जाय तशी गेम आयल्या लायक एल्डन रिंग एकसेट्रा हॅवफन जायत्यो अश्यो गेम आयल्या तीं भुरगीं दीसरात खेळत आसता